सर ये करते हैं नमस्कार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ सर बीमा वगैरह हमारा नहीं चल रहे हैं हाँ हाँ बाहर से करते हैं ठीक है तो हाँ ठीक है हो जाएगा हाँ हाँ करवा देंगे बीमा

ठीक ठीक ठीक आप जैसा बतावेंगे वैसा हम करते रहेंगे ठीक है ठीक है तो बहुत अच्छी बात है आप जैसा बताएँगे वैसा हम करते रहेंगे जरूर करवा लेंगे आप जैसा बताएँगे ठीक है जब आप आना तो हमको जो है फिर मतलब मिलना और बता बताना मैं भी सब बनवा देंगे हाँ हाँ

हाँ वो जो हम और बातें होंगी जब आप आएँगे तो मैं आपको बताऊँगा ठीक है आप जो है आप आवैं या हमको बताना तो हम मिल लेंगे ठीक है ठीक है और जो होंगे वो भी बताएँगे हाँ जैसा होगा मैं बताएँगे ठीक है ठीक है जब आना तो बताना

हाँ हाँ सही है हाँ जब आप आएँगे तो मैं आप से मिल लूँगा काल करना